मां अॻे हफ़्ते सैमसंग कंपनी जा हेडफ़ोन वरिता हुआ उहे ॾाढा सुठा निकिता आहिनि मां पंहिंजनि दोस्तनि खे बि सलाह ॾींदुमि की सैमसंग कंपनी जा ई हेडफ़ोन वठनि उहे ॾाढा सुठा आहिनि ऐं सैमसंग कंपनी का बि शइ ख़राबु न हूंदी आहे